हालो आ हय हय हय कितें जालें आं हय तुमकां दिता तुमकां दिता पेपर सांगा हय जाणा तुमचे येता दोनीय पेपर पावता हय

ना ताणी तुमकां सांगलां तोच दिता म्हणून तरी पळयता हांव ताचे कडेन विचारतां हांव ताका विचारतां आनी कनफर्म करता मॅडम काय नोजो सांगात तुमी आनी कितें आसा तुमची कम्प्लेन्ट आ मे बी हय मे बी ताजे कितें तरी जालां आसतलें हांव विचारतां ताका नाजाल्यार हांव तुमचें कनफर्म करता फाल्यांच्यान हें करता सांगा सांगा

हय

सॉरी सॉरी कितें जालां न्ही आमचो एकटोच आसा डिलीवरी बॉय आतां डिलीवरी बॉय एकटोच आशिल्ल्यान ताका कितें जाता पयलोच फुडें वचून परतो येवपाक वचपाक त्रास जाता न्ही तो एके लायनीन दीत वयता सो त्या खातीर ताका मातशे एकाद्री लेट जाता जायत बट फाल्यांच्यान हांव सांगतां तुमकां ते सायडींतल्यान स्टार्ट करा सो दॅट तुमचें घर पयलीं येतलें मागीर हे सायडीतलीं येतलीं तशेंय करूं येता सो हांव विचारतां ताका हय

ओके सो हांव ताका विचारता कशें ताजें जाता तें लास्ट घर खंयचें तें तें विचारता आनी ताका ते सायडींतल्यान स्टार्ट करून बेगीन येवंक मेळयटा जाल्यार विचारता कित्याक आमकां कशें जाता एकटोच आसा म्हणिना फुडें तो एकटोच घेवन वयता न्ही सो इतले जाणांक पावूंक जाय आतां एकट्याक जर फुडें दिलें मागीर पत्तो हे सायडींतल्यान येयलो जाल्यार तेका यो वच करचे पडटले म्हूण तो लायनीन दीत वयता सो ते खातीर एकाद्रे ताका लेट जाता जायत नाजाल्यार हांव ताका विचारता फाल्यांच्यान ते सायडीच्यान स्टार्ट करूं येता तशें करूं येता नो प्रोब्लेम सांगात तुमी कितें तें ओके सांगात सांगात हय ओके ओके ओके पेपर आमचें सगलें प्लास्टिकेंत कवर करुनूच येता मॅडम एकाद्रें कितें जाता आसतलें थंयसर नाकलेट काडटा पळय तेन्ना एकाद्रे चड पावस येयलो जाल्यार एकाद्रें कितेंय जाता जायत तरी आसतना ताका हांव लायतां प्रिकोशन घेवपाक लायता काय नजो तुयें सांगलें तें बरें जालें कित्याक म्हाकाय ताका विचारूंक मेळ्ळें कित्याक म्हाका तुमीय केले बगर म्हाकाय कळना न्ही कितें जाता तें तुमी आमकां फोन केलो तें बरें केलें सो म्हाकाय कळटा न्ही आतां कितले लेट पावता नाजाल्यार दुसरो पेपर मेळटालें ते आजून तरी कोणें म्हाका कम्प्लेन करूंक नासलें आतां तुमी केलो म्हणटकूच म्हाका त्या बोवाळान कोणाकूय विचारूंक मेळटलें ओके थँक्यू या ओके या बाय